गोंयान लोक कोंकणी उलोवपाचो कमी करूंक लागला आनी इंग्लीश उलयता ऑलरेडी बिलवेडी तें इंग्लीश मारून हे लोकांक कोंकणी लोकांक हिराय करतात आनी कोंकणी लोकां कडेन कळना म्हणोन इंग्लीश पॉयंट मारता डायलॉगान उलयता कोंकणी लोकांक कळ्ळें म्हणोन पूण तें कितें उलयता पळय तें कोंकणी लोकांक समजता पूण तेंकां खबर आसना की कोंकणी आतां समजत म्हणोन आनी कोंकणी कमी जाला इंग्लीश चड जाला कोंकणी चालू करपा जाल्यार इंग्लीश कमी करपा जाय नाल्या गोवा ही इंग्लीश जातली लंडन जातली लंडन आनी लंडन आहा तें कोंकणी जातलें सगळ्यांक सांगता गोंयकारा कोंकणी आहा तें चालू दवरा इंग्लीश उलया उलोवपा नाका न्हू पूण कोंकणी तें आपली सोडनाका मांय भास ती हय सोग्यांची गोंयकाराची